हेलौ औ सार नोंथाङा एक्स इमप्लइ ना आतसा आतसा आं नैबे बद'सा मेडियानिफ्राय हरदों नोंथांनिसिम थारमानि नोंथांनि जेनाकि सारभिस मावनायनि माबा हिस्थ्रिफोरखौ एसे सं दाननो थाखाय हरनाय जादों नोंथाङा जुदि एसे सम दङब्ला खोन्था हरनो हागोन जेनोबा नोंनि फार्स जयेनिंया बबेहायमोन बबे मायथायाव मोना औ औ औ औ

आतसा सा

औ

ओमफ्राइ ओरैनो नोंथांमोननि जेनाकि सेलारि बियो मा रोखोमै मोन सिथारथिं निफ्राय लानानै दिनैसिम

औ आतसा सा बिदिबाथ' मोजां खोथा फेमिलि खांलांनायाव बांद्राय उसुबिदा जानाय नङा दा दा नोंथांनि बादिब्ला जेनावबा सारभिस लायफयाव माबायदि माबा मोनबोदोंमोन इक्सपेरियेन्स मोनबोदोंमोन एबा सारभिस मावनायाव माबायदि गोजोन्नाय मोनबोदोंमोन बेनि सायाव एसे बुंगोन नामा साख्रि मावनानै माबायदि मोनदोंमोन

दोनथ'दिनि सार दिनै आं एसे बिजियाव थाबाय गाबोन संफोर खबर लाफिनबावसै दे सार थेंखिउ थेंखिउ